हँ हम एहिबेर अहाँकेँ डाइनिङ्ग टेबुल बनेलहुँ हँ खाएवला टेबुल कहियो ओना तऽ मिथिला खान पान परम्परामे अहाँकेँ पीढ़ी सबसँ नीक होइत अछि आ स्वास्थ्योके लेल उपयुक्त होइत छै फिर भी अहाँकेँ अखन डाइनिङ्ग टेबुल एहि दुआरे जरूरी बुझना जाइतअछि जे पहिलुका समय तऽ रहलए हँ नहि आओर जेनाकि मानि लिअऽ आब हमरे सभकेँ पचास पार कऽ रहल छी तऽ किछु ठेहुनक रहैए तऽ कुर्सी पर बैसि कऽ खेबामे सुविधा होइए आ इ हम लेलहुँ हँ आ हमरा एकर अहाँकेँ बहुत गुण बुझाइए एहि दुआरे बुझाइए जे इ अहाँकँ जेनाकि मानि लिअ हम खेलहुँ आ तुरत अहाँकेँ कपड़ासंँ पोछि देलिऐ कॉलेज जेबाक अछि तऽ तुरत हम निकल गेलहुँ आ ओकर सङ्गे सङ्गे ओहिमे आठ दश आदमी एक सङ्गे बैसि कऽ खाउ अपन गपसप करूँ आ सबसँ सब गपसप करैत अपन भोजन केलहुँ नीक लागैए लेकिन नीक तऽ ओएह छै मिथिलाके जे पारम्परिक भोजन परम्परा छलै पीढ़ी बैसि कऽ ओ अहाँकेँ वैज्ञानिक रूपसंँ नीक छै लेकिन एखनुका आवश्यकता मुताबिक एक उम्रक प्रभावसंँ हमरा डाइनिङ्ग टेबुल बेसी नीक लागल यऽ